आं खाथि खाला गामिफोरनिफ्राय टाउन एबा सहरफोराव जोंनि खाथि खाला गोबां जायगा दङ ओह मेइनलि जाबाय जोंनि हरिसिंयानिफ्राय अदालगुरि आरो टंलाया खाथिसिन जायो जोङो टंलायाव थाङो जोंहा कलेज दङो बे कलेजआव थांनानै थांलाय फैलाय खालामो बासजों ट्रेइनजों आरो गावनि बाइकजों आर कारजोंबो थांनाय जायो आरो अदालगुरि थांनाया जोंनि जाहोनआ जाबाय जोङो गोबां समाव अदालगुरि थांनांगौ जायोमोन मानोना जोंनि ओनसोलनि उदालगुरि दिसथ्रिक्टआनो जोंनि मेन टाउन बेयाव जोङो गोबां अफिसफोरखौ जों नुनो मोनो दिसथ्रिक्टजों लोगोसे गोबां ब्लक अफिस एलेकट्रिसिटि अफिस आईएस अफिस पलिस स्टेसन बेबायदिनो गोबां जोङो अफिसफोरखौ नुनो मोनो जाय अफिसफोराव जोंहा जोंनि खामानिफोरखौ मावनो ओह जोंनि जिफोर ओनसोलफोरनि देब्लमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनो जोङो थांनांगौ जायो आरो जोंनाव उदालगुरिखौ जोंनि मेन टाउन होननानै जोङो बेखन बेखायनो सानो जोंनि टाउनाव जोंहा थांनांगौआ बेनो जायोदि जोंनि टाउनाव थांनो थाखाय थांनाया जोंनि ओरैनो थांनायनि थाखाय नङा नाथाय जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों थांनाय जायो आर बेबायदिनो जों गोबां जायगानिफ्राय बेबायदि दिफारमेन्टफोराव सम सम जोङो हस्पितालफ्राव गोबां गेदेर गेदेर डक्टरफोरखौ फैनायखौ जों नुनो मोनो ओह बेखाय जोङो जोंनि ओनसोलफोराव थानाय बेमारिफोरखौबो जोङो लांनाय जायो हस्पितालफोरावबो जों थांनाय जायो उदालगुरियाव उदालगुरिजों लोगोसे जोंनि टंलाखौबो गारनो हाया मानोना टंलायावबो जोंहा गोबां अफिसफोर दङो जेरै लेन्ड रिभिनिउ आरो गोबां इलेकट्रिसिटि अफिसफोर आरो फिसा फिसा अफिसफोरा दङ बेयावबो जों थांनाय जायो लोगोसे जोंनि उदालगुरिजों जोङो गुवाहाटी सहरावबो थांनाय जायो गुवाहाटी सहरावबो जोङो जोंनि जिफोर गेदेत गेदेत खामानिफोरनि जि बुस्थुफोर बे बुस्थुफोरखौ जोङो लाइनो थाखाय जोंहा थांनांगौ जायो आरो बे ओनसोलफोरनि जि टाउनफोर बे टाउनफोरनि मादाव जोंहा खाथि हिसाबै जोंनि अदालगुरियानो आरो अदालगुरिनिफ्राय जोंहा थांलाय फैलाय खालामनायाव जोंनि कमिनिकेसननि थाखाय मोजांसिन जोंनि थांलाय फैलायनि थाखाय जोंहा मोजां लामा दङो जे बास ट्रेन गोबां गारि फिसाफोरजोंनो मोननो हायो बेजों लोगोसे जोंहा टंलायावबो बेबायदिनो मोजां थांनो मोजां जायगाफोरबो नायनो मोजां आर बेबायदिनो जोङो टंलाफोराव एग्रिकालसार अफिसफोरखौ जों नुनो मोनो जोङो कलेज मोजां मोजां कलेज नायनोब्ला जोङो टंला कलेजआव थांनो हायो आर बेबायदिनो अदालगुरियाव अदालगुरि कलेज बेबायदि थांनो हायो आरो जोंना हाबानि थाखायल' थाङा जोंहा सफिंनि थाखाय बजार खरस खालामनो थाखाय थाङो आरो खेला दुला गेदेर गेदेर खेला दुलाफोरखौ नायनो थाखाय जों थांनाय जायो आरो जोंनि बेफोरबायदि थांलाय फैलायाव जोंहा गोबां एदभानथेजेसफोरखौ जों मोननो हायो जाय एदभानथेजेसफोरा जोंनि इन्दिभिजुयेल लाइफनि थाखाय जोंहा मोजां फिथाइफोरखौ लाबोयो बेजों लोगोसे जोङो उदालगुरिफोराव जों लोगोफोरजोंबो ओरैनो मालाबा समाव बेरायहैयो गावनि लोगोफोरखौ लानानै जोङो इनजय खालामहैयो आरो जोङो टंलाफोराव बेबायदि लोगोफोरजों इनजय खालामनो थाखाय थांनो आरो बेबायदिनो जोंहा गोदान फिलिमफोर फैयोब्ला जोङो हलाव जोङो बेफोरखौ नायहैयो आर बेबायदिनो जोङो इन्टारटेइनमेन्टखौ लायो बेबायदिनो जोङो जोंनि पार्सनेल लाइफनि जिफोर खामानिफोर थायो बेफोरखौ जोङो बेबायदियै बुंजोबनो हाया जोङो खिन्थाजोबनानै जेबो जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया बिनि थाखायनो जोंहा बेफोर खोथाफोरखौ गोलाव बेबायदि सावरायजों बेसेबां खिनिखौ सावरायनानै दोनथ'बाय